हाँ सर सर अभी देखिए नर्सरी में जो नए नए बच्चे आते हैं वह तो एक दम घर के माहौल टाइप के होते हैं उनको स्कूली माहौल में ढलाना बहुत मुश्किल होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है तो अपन उसको गेम के ज़रिए से अपन उसको सिखा सकते हैं कोई गेम हो जिससे आप अपन उसको बताएं कि ये चीज़ें ये है तो उसके लिए आसान होगा और और इस तरह के बच्चे जो माहौल से अगर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं तो उसे शांत माहौल में भी अपन सिखाते हैं हाँ सर यह इसमें होता है कि बच्चों को गेम के साथ साथ अपन पढ़ाई भी सिखा सकते हैं खेल में अगर अपने पास खिलौने हैं अल्फाबेट तो अल्फाबेट से उन्हें अल्फाबेट का ज्ञान दिया जा सकता है वर्णमाला में जैसे अपने पास फल वग़ैरह हैं तो फलों से उनको ज्ञान दिया जा सकता है और उसमें यह जो काउंटिंग है उसमें जैसे नीचे ज़मीन पर अपन गेप कर करके काउंटिंग लिख सकते हैं और उस बच्चे को अपन कहेंगे कि इस इस बॉक्स में जाओ तो वे उस बॉक्स में जाने पर उसे ज्ञान हो जाएगा कि यह वन है या टू है जी बिल्कुल जी हाँ हाँ बिल्कुल हो जाती है ना आजकल बच्चे यही सीखते हैं खेल के साथ पढ़ाई